بہار میں موسیقی کے ایسے بہت سارے مقامات ہیں جیسے پریم چند رنگ شالا پٹنہ بنیادی طور پر تھیئٹر ہے لیکن لوگ اور کلاسکی موسیقی کے شوز بھی ہوتے ہیں کالی داس رنگالیہ پٹنہ موسیقی اور ڈراموں کے لیے ایک اور اہم مقام ہیں رابندر بھون پٹنہ ثقافتی تقریبات اور میوزک پروگراموں کا مشہور مرکز ہے انواع ان ہالز میں کلاسکی لوک غزل پاپ اور دیگر جدید موسیقی کے پرفارمنس ہوتی ہے ٹکٹ کی دستیابی ٹکٹ عام طور پر بک مائی شو جیسے آنلائن پلیٹفارمس اور ہال کے باکس آفس پر ملتے ہیں دیگر شہر گیا اور مظفر پور میں بھی کچھ آڈئنس میں ہے جہاں وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے ہیں یہ مقامات بہار میں لائیو میوزک کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں